ایک ٹرین متدد جڑی ہوئی گاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جو خاص طور پر ڈیزائن کی گئی دھھرارتی پٹیریوں پر حرکت کرتی ہے اس کا بنیادی مقصد مسافروں یا مختلف قسم کے سامان کو ایک متین مقام سے دوسرے مقام تک منتقل کرنا ہوتا ہے اندرونی طور پر ٹرینیں نصیصستوں سے لیس ہوتی ہیں جو مسافروں کو سفر کے دوران بیٹھنے کے سہولت فراہم کرتی ہیں لمبی دوری کے سفر میں سونے کے لیے برتھ کا انتظام بھی ہوتا ہے جو مسافروں کو رات کے وقت آرام کرنے کی جگہ مہیا کرتا ہے ٹرین ٹرین کو کھینچنے کے لیے ایک طاقتور انجن منسلک ہوتا ہے یہ انجن ڈیزل یا بجلی سے چلنے والا ہو سکتا ہے چلتی ہوئی ٹرین مختلف قسم کے سور پیدا کرتی ہیں جس میں انجن کی آواز اور پہیوں کے پٹریوں پر رگڑ شامل ہیں ٹرین کو ٹرین کے دھات پہیے خاص طور پر پٹریوں پر چلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں جو اسے ایک مخصوص راستے پر کام جن رکھتے ہیں یہ پٹریاں دو متواری دھاتی ریلوں پر مستقمل ہوتی ہیں جو ٹرین کو پٹری سے اتارنے سے محفوظ رکھتی ہیں